आं दा सान्दै बेफोर बादि द'खान माबा मोनसे गला बेफोर बादि होनायनि थांखिखौ लाथ'आखै जेन'बा लायोबा उनाव लागोन बेफोरबायदिनो दासान्दि न'आवनो खायसे खामानि संनाय खुरनाय जोंनो थाथ'नो सान्दों मानोना खामानिया आंहा बेफोरबादिबो नंद्राया जेनेबा गथ' दं उन्दै दा सान्दै दा गथ' उन्दैयाव थाथ'नोसै उनाव देरोबाथाय लासिगोन द'खान होयोबाथाय आङो जोबोद मोजाङै होलांनो सान्दों आरोना माने बेफोरबादिनो गिबियावनो आं सा द'खानखौनो होनायनो सानग्रोदों सा द'खान होबाथाय आङो साहा होगोन साहाजों लोगोसे रुथि सबजि होगोन आरो बिदिनो पक'रा होनो सानो आङो सावमिनखौबो आं बिदिनो बोथोर लानानै गोरोब होनानै आरो साहा मोजां मोजां फिथा आखाइजों मावनाय फिथा लावदुम फिथा सिथाव फिथा एनथाब बेफोरबादि होनो सान्दों आं आरो आं बिदिनो खाथियावनो बबावबा जायगा मोनोबा द'खानखौ होनानै दोन्नो सान्दों माने मानसिया जिउआव थांना थानो थाखाय मोनसे खामानि नङा मोनसे खामानि मावखानांगौ नालाय दासान्दै आं मावना जानो थाखै दंथ'यो आरो उनाव मावलांगोन बिदिनो थांखि लागोन उनाव माने दानिफ्रायनो एसे एसे थांखिखौ लाखायो आङो थांखि लानाया आंनिया साहा द'खानानो साहा द'खान होबाथाय आं न'खरनि मानसिफोरा आंखौथ' हेफाजाब होखागोन आरो हेफाजाब लानानैनो आङो होखागोन न'खराव बुंग्रोगोन बुंनानै न'खरनिफोरा आंखो हेफाजाब होखागोन ओंखायनो आं मावलांगोन साहाजों लोगोसे मेथाय होगोन आङो आखाइजों मावनाय फिथा लावदुम चिकेन पक'रा सावमिन सबजि रुथि बेफोरबायदिनो मोजां मोजां जाग्रा होगोन आरोना आं मोजां मोजां जाहोबासो मोजां मोजांबो मानसि मोनखायो नालाय ओंखायनो मोजां होलांनो सान्दों बेफोरबादिनो गोबां थांखि लानानै साहा दखानखौ होगोन आङो द'खान होनान जानायाबो जोंनि मोनसे खामानि जिउ खुंनायनि जेरै बोथोर लानानै बोथोरसो नालाय द'खानफ्राबो ओंखायनो गोबां खामानि लानानै द'खानखौ होनो सान्दों आङो होलांगोन उनाव लासैनो